ہمارے علاقوں میں بہت ساری لباس رعایت ہے جیسے کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے ضلعوں میں پاجامہ کرتا پہنا جاتا ہے ٹوپی لگائی جاتی ہے اور شرٹ پہنتے ہیں

ہماری بہنیں لوگ جو پہنتی ہے وہ نقاب کرتا پاجامہ پہنتی ہے اس کے بعد نقاب لباس کو ڈھک لے کر ڈھک کر چلتی ہے جیسے کہ اور جگہ کہیں اور کرتا کرتا پہنتا ہے دھوتی پہنتا ہے اور ہمارے گاؤں میں زیادہ تر تو لوگ ایسے ہیں کہ کرتے لنگی بھی پہنتے ہیں اسی پر اور سب کی الگ الگ خواہشیں ہوتی ہے اس دنیا میں سب کی الگ الگ خواہشیں ہیں جو انسان بہت سارے آج کل کے زمانے میں بہت سارے کپڑے لباس ایسے ایسے بن گئے ہیں کہ بہت آپ نام بھی نہیں جان سکتے کہ وہ کپرا کا یہ نام ہوتا ہے اور سب زیادہ تر انسان لوگ پہنتے ہی رہتے ہیں اور ہماری بہنیں لوگ جو ہے زیادہ تر انیک ہی گاریں پہنتی رہتی ہیں